میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں اور ڈاکٹر بن کر غریبوں کا علاج کروں ہمارے علاقے میں اچھے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگ بہت پریشانی میں ہیں اور یہ مجھے اس لیے بھی مائل کرتی ہے کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن بن کر غریبوں کا علاج کروں اور ان کی مدد کروں